औ नंगौ बैसो जानाय हायुंसाफोरा जोंनि दानि गोदान टेक्न'लजिखौ बाहायनायाव जोबोद जेंनाफोर नुजानाय मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना ए टि एम कार्ड मा होनो बेंकआव एटिएम कार्डजों फैसा बख'नाय बेयाव माने माखासे मोनसे सेक्रेट नाम्बार थायो ना बे सेक्रेट नाम्बारखौ खिन्थानानै बिसोरो बख'नो रोङा नालाय गुबुन्नो खोन्थानानै बख' होयोबा जुदि बै खिन्था जाग्रा सिनाय मोनै सुबुङा बे एकाउन्टनिफ्राय फैसाफोरखौ बख'नानै माने लाजोबनो हायो आरो बिनि थाखाय बेफोर माखासे गोदान टेक्न'लजि टेक्न'लजिफोरा हायुं गोजाम सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गिथावना आरो ना बेफोरो मोजाङै बाहायनो राेङा बै सिगांनि सुबुंफोरा आरो माखासे गोबां माने जेंनाफोर दं आरो ना जेरै मबाइल फननि बेलायावबो बिसोरो मोजाङै मोजाङै मबाइलखौ बाहायनो रोङा माबा मोनसे बबाव बबे जायगायाव मबाइलखौ थुनाङा बेयाव थुफ्लांनानै माबा मोनसे खालामनानै लाफ्लाङो बेनि थाखायनो गोजाम सुबुंफोरनि थाखाय एबा हायुंसा बैसो जानाय हायुंसाफोरनि थाखाय दानि माखासे टेक्न'लजिया माखासे खैफोद दं आरो जेंना एबा खैफोद दं आरो बेखौ माबोरै बाहाय जाथावसिन खालामनो हागोन होन्नानै बुङाेबा जोंना अलरेडि दंखायो जोंना माने एटिएम कार्ड नि खोथा बुंदोंमोन आं दहाय बेयाव माने माखासे एटिएम कार्ड जोंबो बख'नो हानाय आरो पासबुकजोंबो बख'नो हानाय जानांगोन आरो ना होनबासो जों बैसो जानाय हायुंसाफोरा बेखौ मोजाङै बाहायनो हागोन मानो होन्नानै बुङोबा फैसा बख'नायाव जों फिंगार प्रिन्ट होयोना जेनेखि असिनि जोंनि बे फिंगार फ्रिन्ट बेखौ जों होनानै पासबुकजोंबो फैसा बख'नो हायो आरो मबाइल फननि बेलायावबो जोङो इजिलि थुनो हानाय जेरै माखासे अपसन दं ना माने माखासे अपसनफोर दं ना बेयाव थुनायनि उनाव बेयाव थुनांगौ बेयाव थुनायनि उनाव बेयाव थुनांगौ बेबायदिनो माखासे गोलाव माने प्रसेस दं ना बेफोरखौ जों गुसुङाव लाबोनांगोन बेफोरबायदिबा लासै लासै गोजाम हायुंसाफोराबो जोंनि दानि गोदान टेक्न'लजिजों खारफानो हागोन आरो